नामा आं मोजां मोनग्रा नाया दुब्लिबारिनि माइ बिबार जाग्रा ना मावा फिसा बेखौ जि मोजां मोनो आंङो बाथोन दोलो जानो ओंख्रिबो नांला माबो नांला आरो बे नाखौ ओंख्रिबो नांला ओरैनो ना बाथोनजोंनो जानो हाबाय बाथोन दोलो एवनानै दुन्दिया होदो हायजें एसे देना होदो सामब्राम गुफुर देना होदो नोगोद गोथाव जाखायो बेजोंनो ओंख्रिआनो नांलायलाया दाथ' नै बिदिनो नांनाया नाङो ना मावाखौ साबसिन मोनो आरो आंनि मथे नांनाया नाङो नास्राय नाङो फिथिख्रि नास्राय फिथिख्रि बायदिसिना सब नाखौनो मोनजोबो मोननायालाय ना खावै ना खावै ना खावैआथ' सु दंङ सायनोबो हाया गोथांब्लाथ' आखायानो हाब माबाजोबगोन फाजा जानो मोजांलायो फ्राय एवना जानो ना खावैया मागुर मागुराथ' थै गैयि गैयि फोरनिखौ मोनजाब्लाथ' साबद्रायबावबायसो मागुर नाया थाइगिरजों सिंगि मागुर नास्रायफोर ना बामि बेफोर मोनो दाबो बे गोदोनि ना थ'थाखौ मोननो थांला हाय ना थ'थाया थ'था जाम्बि ना मा जाम्बि होनो एखमब्ला एखमब्ला मोनो आरो बे नाखौ दा गैला नुला मोननोबो थांला बे नाखौ बेबो गोथाव आरो माबाबादि ना खावैफोर बादि एखे आरो बेबो थ'थाजाम्बिआबो बामिआथ' बामिखासै जेन'बा अबेबा अबेबा नाखौ मोननो थांला आरो दा जानो गोथाव नायानो बे मावायानो साबसिन नाफामबो देयो बेखौनो नाफाम देबाय हासुंआव सोना दोनबाय सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा बयामाव दोनबाय जाबाय मोननायालाय बिदिनोखा बबेबाखौ मोनो बबेबाखौ मोना अबेबा मोजां मोननायखौ आमोखा ना मोनब्ला हामगौहाय होनब्लाबो मोनला सिंगि मागुर बेफोरखौबो सिंगि फोरखौबो मोननो थांला एखमब्ला एखमब्लाल' नुयो खुसिया ना खुसिया खुसि बायदिसिना नाथुरि ना बोथिया बोथियाफोरखौ बालाबारियाव सालिब्ला मोनो मैगं खादाजों एफा एफा गाखोयो बेरेंसियाव दोनब्लाबो बेरेंसियाव मेरला ना दंङ गुरब्लानो मालाय गुरलाय लायबाय थायो आंबो गुरो एखमब्ला एखमब्ला सोलाबबा न'आव खामानि गैयाब्ला खामानि गैयाब्लालाय जानो आनथाखौ लायखा नांखागोनखा एसे एनैखौ माथो ओरैनो बेखार थालाबाय थानो मा खालायगोन मा मागोन जालाय लाङो बाथोन जानो लायसैलायहां एसे गुरनानै मानै माथामसो होननानै लायदो दसे गुरदो लाबोदो संना जाफैदो मा रोखोम जायो फाजा जायोना ओंख्रिजों जायो थारुनजों जायोना ना थाइगिरजों जायो ना जारिजों फुदुंनानै जायो गोसो बायदि जादो आरो जानानै जेखौ मोजां मोनो बेखौ जानांगौखौ जाखायोखा नालाय ना मावाजों हायाहाय नोगोर मोजांखा बे ना मावाया सुबो गैला माबो गैला दाबो दंलाय जोंहा फोरानबावदोंसो सान्दांगायाव दहाय फुंआव इसे मोनबोदों जोग्लावरिजों जाबाय इसे जोग्लावरिलायनो मैथाजों मैथाजों इसे जाबाय इसे फोरानबाय नास्राय नुस्रायफोरखौ मावा माविखौ फोरानबाय फिथिख्रिखौ गोथाव मोनो मोजां